میرا سیکنڈ پروڈکٹ میں نے آن لائن ایک ٹی شٹ منگائی تھی جس میں ٹی شٹ کا کوالٹی کافی خراب تھا اور اس کا جو کپڑا تھا وہ کافی بہت ہی بے کار کوالٹی کا تھا اس میں جو میں نے آن لائن دکھایا تھا سیم پروڈکٹ نہیں آیا تھا اس میں کافی کچھ ڈفیکٹیو بھی تھا پیس کو اور جو سینتھیٹک جو پروڈکٹ کوالٹی تھا ایک دم بے کار سا تھا اس میں کوئی اچھا نہیں تھا اور کپڑا کا کوالٹی بھی ایک دم بے کار تھا جس سے میں نے بعد میں اس کو پھر ریٹرن کرا دیا تھا کیونکہ وہ مجھے بہت ہی خراب لگ رہا تھا اور لک بھی وہ کافی خراب تھا اس کا جس سے مجھے کا اچھا پسند نہیں آیا جس میں سے سکینڈ پروڈکٹ میں مجھے کافی نقصان ہوا مجھے ایک دم ہمیں ایسا سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ سیکنڈ پروڈکٹ میرا اتنا خراب نکلے گا یہ آن لائن میں جو منگایا ہے یہ کافی خراب نکل گیا سیکنڈ پروڈکٹ اس سے مجھے ریٹرن کرنا پڑا کیونکہ اس کا کوالٹی اور لک سب بے کار تھا اس کا